हमारी संस्कृति ये है कि हमारे भारत में हमारे भारत में सब कड़ी मेहनत

कला हम लोग ज़्यादा बनाते हैं कला हमारे यहाँ हमारे सम्बे हमारा संगीत कड़ी मेहनत होती है उत्तर प्रदेश में मेहनत से कमाते हैं सब मेहनत करते हैं और